ہیلو میں نے میشو ایپ سے کُرتی منگائی تھی جوکہ بہت اچھی تھی مجھے بہت اس کا کلر بھی بہت اچھا تھا اور میں نے جس سائز کی منگائی تھی اسی سائز کی وہ کُرتی آئی میرے پاس وہ کلر بھی سیم تھا سائز بھی سیم تھا اور اس کی جو کپڑا تھا نا وہ بھی بہت اچھا تھا کپڑا پہننے میں بھی اچھا لگا فٹ آیا اور سب نے اس کی تعریف بھی کی اور میرے بہن میری بہنوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی آڈر کروا دیں ہم بھی ہم بھی میشو ایپ سے ایسے ہی کرتی منگواتے ہیں میرے آس پڑوسیوں نے بھی کہا کہ کہاں سے منگوائی ہے بہت اچھی کرتی ہے میرے فرینڈس نے بھی کہا کہ ہم بھی آڈر کریں گے بہت اچھی کرتی آئی ہے اس میں ڈیفیکٹ بالکل بھی نہیں تھا اس کرتی میں بہت اچھی کرتی تھی اور تو اور اس وہ مجھے سستی بھی پڑی میشو ایپ سے بہت سستی پڑی اور اچھی بھی بہت آئی ہے بہت اچھی کرتی ہے آپ بھی لیں